गरमी महिना पंक्षी सबके पानि नहि मिलै छै ग छत पर पानि देलहुॅं खाना देलहुॅं जाहिसॅं तबियत ई नहि भेलै ग मैना परबा आयल ग खाना पीना देलहुॅं अपन छत पर पानि देल गेलहुॅं खेलक तऽ नहि खराब अइ गरमीमे पन्नी आर से ओहार कए देने छियै खोप बना देने छियै जाहिसॅं परबा के दिक्कत नहि होइ ग पंक्षी गाछ वृक्ष पर बैठल छाहैरिमे रहल गे आबि कऽ सठि छती बाँहनै छियै छती पर आबि आबि के बैठल ग गाछ पर रहल ग पॅंखा मे आबि कऽ बैठल गेल ग पॅंखा पर परबा आबि कऽ बैठल रहल ग पॅंखा चालू करबो के लिए तऽ पॅंखा मे एगो परबा मरि गेलै पॅंखा मे ओकरा पानि तानि रखनो रहल गेल छती दय देने छियै रौद ख़ातिर पॅंखा लगा देने छियै ओहि पर नहि होइ छै चौकी पे आबि के बैठै छै तऽ ओकर बड़ा गन्दा कयलक बोरा बिछा देने छियै ओहि पर अपन देलहुॅं चावल तावल अपन पॅंखा मे रहल खेलक ग अथी कैलक ग पानि दय देलहुॅं पानि मे नहेलक अपन ग अथी कयलक ग

एतबा कऽ अथी खाइकऽ पीना देलूँ ग धान देलहुॅं चाउर देलहुॅं अपन खयलक पीलक पानि रहल टोपियामे पानि दय देने छियै ग नहि भेल तऽ साँझ के अथीमे राखि देलहुॅं ग कठौती मे पानि तऽ ओ अपन नहेलक तऽ अथी केलक खोप खूब बढ़िऑं से बना देने छियै अपन खेलक पीलक रहल ग छप्पर पर जा के बैठल नहि भेल त छत्ती पर सॅं ओतयसॅं तनी बाॅंस दय देने छियै ओ बाॅंस पर अपन आइब के पंखा चलै छै छज्जी पर तब अपन बैठल ग छज्जी पर जा जाके परबा रहल